हां जी हां जी हां जी हां जी नमस्ते नमस्ते हां हां तारपाले दी दुकान गै एह् अच्छा कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी आई जाओ दुकान पर तुसें केह्ड़ा लैना मुट्टी प्लाई आह्ला लेना बरीक र लेना जां मीडियम च लैना ओह् टैंट टाइप टैंट टूंट दे कम्म औंदा ओ अच्छा अच्छा रंग जेह्ड़ा मर्जी अपनी पसंद ऐ नीले पीले काले जेह्ड़ा लेना लेई लाओ चल ठीक ऐ चल नेईं नेईं जे जदेहा चाहिदा ते आई जाओ दुकाना पर ते अपनी मर्जी दा पसंद करियै लेई लाओ